وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیمانچل فرنیچر جی الحمد اللہ سیمانچل فرنیچر ہاؤس میں آپ کا استقبال ہے بتائیے کیا خدمت آپ کے لیے کی جا سکتی ہے ہوں ہمارے پاس مہاراجہ پلنگ کئی ساری لکڑیوں کے ہیں پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کون سی لکڑی کا پلنگ لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس جو لکڑی ہے مہاراجہ ساگوان ساگوان کی ہے شیشم کی ہے اور جامن ہے اس طرح کی لکڑیاں ہمارے پاس ہیں جس کے پلنگ ہیں جو ساگوان لکڑی کا پلنگ ہے اس کی قیمت آپ کو اسی ہزار روپئے پڑے گی بہت ہی آرام دہ پلنگ ہے اس میں سب سے پہلے یہ اس میں سب سے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی گھن نہیں لگے گا کوئی کیڑا نہیں لگے گا وہ پلنگ جس طرح سے آپ خریدیں گے وہ آخر تک رہیں گے دوسری اس میں گارنٹی آپ کو یہ ملے گی اس پلنگ کی آپ کو بیس سال گارنٹی ہوگی اس بیس سال کے اندر اگر کبھی کوئی گھن لگ جاتا ہے کوئی کیڑا لگ جاتا ہے تو آپ کو پلنگ واپس کر کے دوسرا پلنگ دیا جائے گا نہیں گدا تو آپ کو الگ سے لینا ہوگا کئی کوالٹی کے ہمارے پاس گدے ہیں آپ کو جی اس میں آپ کو پندرہ ہزار کا گدا ہے بیس ہزار کا گدا ہے دس ہزار کا گدا ہے جو بھی پسند کریں گے آپ کو وہ الگ سے اس کی قیمت لگے گی

ڈائننگ ٹیبل ہمارے پاس چار کرسی کا بھی ہے چھ کرسی کا ہے آٹھ کرسی کا ہے جو چھ چار کرسی کا ڈائننگ ٹیبل ہے وہ پندرہ ہزار اس کی قیمت ہے چھ کرسی والے کی بیس ہزار ہے آٹھ کرسی والے کی تیس ہزار قیمت ہے ڈائننگ ٹیبل آپ کو چوکور میں بھی مل جائے گا اور گول میں بھی مل جائے گا اس میں بھی کئی ہر طرح کی لکڑی میں یہ ڈائننگ ٹیبل اویلیبل ہے جی ساگوان کی اگر آپ لیتے ہیں تو یہ قیمت جو میں نے بتائی ہے وہ ساگوان لکڑی

جی ضرور آپ تشریف لائیے آپ کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کیے بالکل کریں گے اور ہمارے پاس فرنیچر کے سارے ہی سامان آپ کو مل جائیں گے پلنگ اور ڈائننگ ٹیبل کے علاوہ ہمارے پاس ڈریسنگ کے لیے ہمارے پاس جو ہے ساری چیزیں موجود ہیں اور چھوٹا موٹا صوفہ ہے ساری چیزیں ہیں آپ تشریف لائیے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی بہت مناسب قیم ضرور جی شکریہ السلام